हैलो तुस टेलर तुस टेलर जी बोला दे में थोआनू सूट दित्ता हा अल्टर कराने आस्तै तुसें कीता आल्ली धोड़ी जां नेईं में थोआनू में जदूं थोआनू दित्ता हा में अदूं गै आक्खेआ हा महां ठीक करी ओड़ेओ इसी में ब्याह् ऐ अच्छा नेईं ओह् गल्ल ठीक ऐ थोआढ़ी पर फिर में बी ब्याह् जाना निं अच्छा ठीक ऐ ते करी ओड़ेओ फिर ठीक ऐ ठीक ऐ फिर चेत्ता